अस ग्रां च रैने आह्ले आदमी हां असैं गी इनै चीजैं दी जरूरत नीं ऐ खुल्लें जगह् खुल्ले रस्तें कोई अल्टरनेटिव आह्ली जरूरत गै नीं ऐ राम कन्नै जित्थैं बी दौड़ो फिट रौह्ने रोज जाना दौड़दे चलने ओह्दे कन्नै सारा किछ ठीक रौंदा अल्टरनेटिव दी जेह्डी जरूरत ऐ ओह् शैह्रैं च पौंदी ग्रां च ते ऐ गै नीं ऐ कोई ऐसा ना गै इत्थैं कोई जिम शिम ऐ ग्रां च कदे दिखी गै नीं कि कोई जिम बी चीज होंदी कोई अल्टरनेटिव होंदा अस ग्राईं आदमी ऐ ठीक ऐ सारा सिसटम